जय झूलेलाल अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं चालीहे जे बारे में जेको सिंधियुनि में चालीह ॾींहं जो त्योहारु थींदो आहे जंहिंमें असां दरिया किनारे या तलाव ते वञी करे अखो जो अखो में थींदो आहे चांवर कचा ऐं खंड हुनजो थींदो आहे अखो इहो थींदो आहे अखो उहो हिनमें असां ताहिरी ठाहींदा आहियूं चांवरनि जी ताहिरी जंहिंमें केसर जो मैस रंगु हूंदो आहे कारी किशमिश हूंदी आहे फोटो विझंदा आहियूं इहो इओ हिनजो पचाए करे इहो भोग जे तौर ते झूलेलाल भॻवान ते दरिया ते अर्पणु कंदा आहियूं सांण ॾीयो हूंदो आहे अटे जो पोइ बहिराणो हूंदो आहे अटे जो जंहिंखे ॻाढ़ो रंग ॾींदा आहियूं सांण फोटो लौंग इलाइची विझी करे उनते उनखे पूजी करे पोइ हुन दरिया में अर्पण कंदा आहियूं सांण ताहिरी फल फ्रूट हूंदा आहिनि इहे चालीह ॾींहं विर्त रखंदा आहिनि रोज़ु राति जो वञी करे दरिया किनारे प्रार्थना करे झूलेलाल भॻवान ते पोइ विर्त छोड़ीदा आहिनि रोज़ु पोइ इहो चालीह ॾींहं करण खां पोइ वरी एकेतालीहें ॾींहुं सवेल वनी करे सांझीअ जो क्षमा प्रार्थना करे झूलेलाल भॻवान खे विर्तु इहो छोड़ंदा आहियूं ऐं इनमें असां सात्विक भोजन करण जी कंदा आहियूं राति जो हिकु भेरो जय झूलेलाल